हा मुंहिंजा प्यारा दादा मां जीतू पियो ॻालाहायां तव्हांजो दुकान ते लेप तव्हांजी दुकान तां वठल लैपटॉप मूंखे ॾाढो वणियो हुन जी स्क्रीन हुन जी बैटरी ॾाढी सुठी आहे लैपटॉप हलण करण में बि ॾाढो सुठो आहे मां जेतिरी हिन जी तारीफ़ कयां होतिरो घटि आहे जेतिरी तव्हांजी तारीफ़ कयां होतिरी घटि आहे अचण वारे समय ते अगरि मूंखे ॿिए लैपटॉप जी ज़रूरत पवंदी त मां तव्हांखां ई वठंदुमि जीअं सम्झो मां किथे नयो को पंहिंजो नयो वापार थो शरू कयां या किथे नौकरी थो कयां त मां तव्हांखां ई लैपटॉप कंपयूटर वठंदुमि या कंहिंजे में मुंहिंजे कंहिं दोस्त खे या कंहिं रिशतेदार खे अगरि सु अगरि कंहिंखे लैपटॉप या कम्प्यूटर खपंदो आहे त उहो मां तव्हांखां ई वठी ॾींदमि क्यूंकी छोकी तव्हांजे लैपटॉप में काई बि ख़राबी कोन्हे तव्हां तव्हांजे लैपटॉप जी मां जेतिरी बि तारीफ़ कयां ओतिरो घटि आहे